सुपौलमे पढ़ाइ लिखाइके ओतेक आरक्षण नहि छै बचलै नौकरीके जे अगर पढ़लो छै ओकरा नौकरी मिलै नहि छै सरकारी ओ प्राइवेट ही जॉब कऽ कऽ अपन गुजारा कहुना करै छै ज्यादातर किसान ही मतलब छै सुपौल जिलामे आओर बेरोजगार तऽ छेबे करै आओर हॉस्पिटलोमे ओहन बेबस्था सब नहि छै जेहन होना चाही तेहन बेबस्था हॉस्पिटलो सबमे नहि छै नहि इसकुलमे ओतेक बेबस्था छै नहि कॉलेजमे बेबस्था छै ओहन हँ छै नॉरमली छै जे अपन कहुना कऽ अपन चलि रहलैए गुजारा भऽ रहल छै सबकिछुमे आओर जे पढ़ि लिखकऽ चाहै छै नौकरी लै लए ओकरा नौकरी सब नहि भऽ रहलैए ओ एक लेखेँ पढ़िओ लिखकऽ बेरोजगार छथिन हुनका पास रोजगार नहि छै किएक तऽ जँ ओ जहन पढ़ि लिख लेलखिनए हुनका कोनो कामे नहि होइ छै तऽ ओ भेलै बेरोजगारे भेलै पढ़िए लिखकऽ ओ की केलखिन तऽ ताहि दुआरे ओहन नहि छै शिक्षा सब नौकरी औकरी सबके नहि छै ओहन सुपौल जिलासबमे हँ बेरोजगारी किछु ज्यादा छै आओर हॉस्पिटल सबके तऽ कोनो अथिए नहि छै हॉस्पिटल सबमे नहि ओहन मानि राखै छै कोनो नहि अथी रहै छै इसकुलो कॉलेज सब भेल ओहो सब नहि अथी छै ठीक ठाक छै नॉरमली छै जे हँ अपन चलि रहल छै आइकाल्हिके बच्चा सबके लिए आगाँ चलिकऽ कनी दिक्कत हेतै या तऽ अगर पढ़ि लिख लेतै तऽ बाहर जा कऽ नौकरी करै पड़तै दोसर देसमे जा कऽ करै पड़तै यहाँ सुपौलमे तऽ नहिएटा नौकरी भऽ सकै छै सरकारी नौकरी तऽ नहिए हेतै सुपौल जिलामे आओर फेर इधर सुपौल जिलामे तऽ नहिए हेतै इधर अहाँ दिल्ली जाउ पटना जाउ बङ्गाल जाउ जतऽ भी जाउ ई सब जगह हेतै तऽ हेतै नहि हेतै तऽ सुपौल जिला सबमे ओहन सम्भावना नहि छै नौकरी होइके